डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी कि बड़ी असान लैंग्वेज ऐ एह् इक बड़ी मिट्ठी बोली ऐ अस इस्सी बोलने अस इ'यां बड़ा अच्छा लगदा अपने ते होर कन्ने अस अपने दिले दी भावना सने सकने आं अस डोगरी च ते इ'यां बी असें शुरू कशा जेह्के ग्रां दे लोक न जां किश बी ऐ सारे कशा ज्यादा लोक डोगरी गे बोलदे हैन होर डोगरी जेह्की ऐ इन्नी अच्छी लैंग्वेज ऐ साढ़ी ते बड़ी मिट्ठी बोली ऐ कि इ'यां मतलब अस इ'यां अखदे के मिठास ऐ एह्दे बिच बड़ी अच्छी बोली ऐ मतलब अस बोलचे इ'यां कोई बी कोई गल्ले मने दी कोई गल्ल ऐ अस अपनी कुसे कन्ने खुलिये गल्ल करी सकने जियां अखदे न खुल्लिये गल्ल करना अस डोगरी च ओ करी सकने आं ते जेह्की डोगरी साढ़ी भाशा ऐ ओ बड़ी अच्छी लैंग्वेज ऐ इक ते अस कुसे कन्ने बी इ'यां आराम करिये खुल्लिये गल्ल कोई बी ऐ जेह्की अस करी सकनेया ते असें सारे डोगरी आनी चाहिदी होर असें बोलनी चाहिदी डोगरी क्यूंकि डोगरी साढ़ी इक अच्छी भाशा ऐ ते असें ऐ बोलनी बी आनी चाहिदी होर इक बड़ी अच्छी मतलब आक्खचे कि खुल्लिये बिना हिचकिचाहट दे अस बोली सकनेया इ'यां मतलब अपने कन्ने गल्ल करी सकनेया ते डोगरी जेह्की ऐ बड़ी अच्छी लैंग्वेज ऐ